हाँ हाँ बोलिए कौन हाँ हाँ पत्रकार हैं बोलिए क्या बात है हाँ तो और बता और क्या पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं हाँ थोड़ा बहुत पहले जानती हैं हमको भी थोड़ा बहुत डर लगे हुए रहते थे अब तो जैसे अस्पताल जाते हैं हर जगह न्यूज़ न्यूज़ करने के लिए जाते हैं बहुत बढ़ियाँ से कर लेते हैं पहले तो डर होता था अब डर नहीं होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे सब कुछ सही होता है आप पूछना क्या चाहते हैं नहीं नहीं कौनो डरने की बात नहीं थोड़ा बहुत नये नये होता है ये सब पुराना होने के बाद सब सही हो जाता है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा थोड़ा बहुत नए हैं इसलिए आपको दिक्कत शुरुआत में दिक्कत होता है हमको भी होता था दिक्कत शुरुआत में बहुत दिक्कत होता है तो लेकिन अब जो है ना बहुत अच्छा लगने लगा है हमको भी करने में बहुत मन लगने लगा है आपको आप भी अभी नए हैं पुराने हो जाएँगे तो आपको भी अच्छा लगने लगेंगे ठीक आपको लग रहा है भीड है नए नए शुरुआत में ऐसे ही लगता है भीड़ लगता है लेकिन पुराना हो जाने के बाद कोई भीड़ भड़क्का नहीं कोई टेन्सन नहीं थोड़ा बहुत हाँ माहौल में भीड़ भड़क्का में हो होता है इतना तो होता ही है लेकिन कोई टेन्सन नहीं है हमको तो बहुत मन लगता है हम चाहते हैं कि आपको मन लगने लगेगा करिएगा धीरे धीरे तो बहुत बढ़ियाँ से मन लगेंगे आपको भी कोई टेन्सन की बात नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है हो जाएगा बहुत बढ़ियाँ हो जाएगा हाँ हाँ जो भी हेल्प कह चाहते हैं हेल्प मिल जाएगा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक कॉल किए उसके लिए धन्यवाद पूछना जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं और जैसे कि आपको थोड़ा बहुत नए हैं ना कौनो चीज करने में इसलिए परेशानी होता है पुराना होने के बाद कोई परेशानी नहीं कोई टेन्सन नहीं पुराना होने के बाद आपको मन लगने लगेंगे हर एक चीज ये सब करने में पत्रकार आपको भी बनना है तो बन सकते हैं शुरुआत है अभी दिक्कत है शुरुआत में सभी को दिक्कत होता है पुराना होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता है हाँ हाँ बता देंगे क्यों नहीं बता देंगे